जेल्लै सेयाने बुजुर्गें दियां लत्तां पीड़ा होंदियां फ्ही ओह् बोलदे कि बड़ियां पीड़ां होआ दियां फ्ही ओह्दे कन्नै तेलै कन्नै मालश करना पौंदी फ्ही उनेंगी मलने पौंदा फ्ही मतलब थोह्ड़ी रिलैक्स मिलदी इयां उंदा सैना होई जंदा ऐ् फ्ही उन्दे कशा चलने नी होंदा क्योंकि चलना फ्ही लत्तै बड़ियां पीड़ां होंदियां फ्ही ओह्दे कन्नै उंदी बजह कन्नै ज्यादा ओह् सफर नी करी सकदे ओह्दे शा बाद केह् होंदा कि ओह् बोलदे कि निक्का कोई जागत होवे उसी बोलदे कि मेरियां लत्तें गी मालिश करो फ्ही ओह्दियें लत्तें तेल लाना लाने पौंदा तेल लाइयै फ्ही मालश करने पौंदी दौनें हत्थें कन्नै फ्ही गोड्डें कन्नै शैल गोड्डें थल्लै नी औंदे इत्थै शैल करी मालिश करनी पौंदी मालिश करियै फ्ही कन्नै जेह्दे कि अच्छा फ्ही अच्छा इयां मतलब थोह्ड़ा बोह्त रिलैक्स होई जंदे रिलैक्स होइयै ओह्दे शा बाद फ्ही बंदा एह् ऐ कि उसी ढक्कियै रक्खना फ्ही थोह्ड़ी गर्मैश आवा फ्ही थोह्ड़ी गर्म होई जंदी एह् चीजां होंदियां ऐ कि ज्यादा दर्द तां होंदी ऐ पीड़ तां होंदी ऐ ज्यादा कि इयां कोई चढ़ाई चढ़ुई चढ़नी होवे जां फ्ही उयै जी कोई ढक्कियै चलना होवे तां फ्ही ओह्दे कन्नै बड़ी ज्यादा दर्द होंदी एह्दी गै बजह कन्नै होंदी दर्द कि ज्यादा ज्यादा घर किसै नै दादे होन ज्यादा ओह् करदे ते मालिश मुलश करियै उनें थोह्ड़ी रिलैक्स मिली जंदी रिलैक्स मिली जंदी ओह्दे शा बाद मतलब फ्ही रिलैक्स मिली जंदी ऐ फ्ही सोने होंदा ऐ ता पूरी राती नी सोंदे बड़ियां दर्दां होवा दियां